मनोरंजन हमारे गाँव में एक बहुत बढ़ियाँ है जोकि शादी विवाह में होता है और अल औरत रात को अपना करती हैं गाना बजाना करती हैं अपना मनोरंजन करती हैं और एक हो गया जैसे ऑर्केस्ट्रा टाइप होता है हमलोगों के गाँव में वह भी एक मनोरंजन हो गया फिर लोग आते हैं खेल मदारी दिखाने लिए जोकि अच्छा लगता है हमलोगों को बहुत बढ़ियाँ है मदारी वाले आते हैं अलग से चमत्कार दिखाते हैं अपना और इधर उधर आँख भटकाते हैं फिर कभी पैसा बना देते हैं कभी कुछ कर देते हैं मिट्टी का वह अच्छा लगता है मनोरंजन हमलोगों के लिए बाकी हमारे हिसाब से तो अच्छा बारात वाला ही अच्छा लगता है जो कि ऑर्केस्ट्रा टाइप होता है मनोरंजन लोगों के बीच में होता है डान्स उन्स कुछ लोग करते हैं अच्छा लगता है डान्सर अपनी अपनी कला लोग दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं सबलोग देखते हैं अपना अच्छा लगता है मनोरंजन का एक फुल फ़ायदा उठाते हैं सबलोग अच्छा